کہیں نہ کہیں ہر شخص اپنی تصاویر کو اپنی اپنے فوٹو کو کہیں نہ کہیں محفوظ رکھتا ہے اور اسی طرح میں نے بھی جہاں سوشل میڈیا پہ اپنی تصاویر شیئر کی وہیں اس کی ایک کاپی میں اپنے پاس محفوظ رکھتا ہوں تاکہ اگر کبھی کھو جائے تو پھر سے میں اسے دوبارہ اپلوڈ کر سکوں میں اپنی ہارڈ کاپی ہارڈ ڈسک میں رکھتا ہوں اور اسے اپنے لیپ ٹاپ وگیرہ میں رکھتا ہوں اور جہاں ممکن ہو ڈرائیو وغیرہ پہ میں ڈال دیتا ہوں تاکہ وہ میری تصاویر مجھ سے کھوئیں نہ اور میرے پاس موجود رہے نئی اور پرانی تصاویر کو دیکھ کر ہمیں بہت فرق لگتا ہے ہم نئی تصاویر میں ڈفرینٹ لگتے ہیں الگ لگتے ہیں مختلف لگتے ہیں پرانی تصویر میں الگ لگتے ہیں لیکن پرانی تصویریں دیکھ کر ہمارے جذبات بہت ہی اتیجت ہو جاتے ہیں اور ہم بہت جذباتی ہو جاتے ہیں ایموشنل ہو جاتے ہیں اپنے اس دور کو یاد کرنے لگتے ہیں